देखियौ माछ तरे हमसभ ओहन नहि छी जे अहाँके बगलेमे पोखरि यए पोखरिसँ मछुआरासभ माछ मारैए तऽ एहन नहि छै जे दूटा चारिटा लए लेलहुँ मङ्गनियो लए लेलहुँ मोलो लए लेलहुँ जेना तेना कहिओ कालके खाइत छी ओहनमेसँ नहि छी जे माछ डेली हमसभ खयबे करी आ साथ साथ इहो कहब जे बगलमे पोखरिओ यए तऽ ओतेक पैसा नहि यए पैसामे आब दू सए टके किलो यए तीन सए टके किलो रहैए सभ दू सए टके किलो बेचलक तीन सए टके किलो बेचलक तऽ कहिओ कालके हमसभ मोलो लए लेलहुँ नहि तऽ तखन ओहनमेसँ नहि छी जे हमसभ माछ खयबे करी आओर जेना जाइत छी बाधे दिश जाइत छी ओहो टेटाल पड़ैए गामक पश्चिम कोशीक धार बहैए ओहोठाम मानि लियऽ माछ मरैए तऽ अपना पैसा नहि रहैए तऽ नहि रहैए तऽ कहैत छियै दे एकटा आधटा माछ ओसभ कहलक कहियो ओकरासभके मोन भए गेल तऽ दए देलक आ नहि जे देलक जे नहि आ हमरहु एहन नहि रहैए जे हँ लेबे करी माछ खएबे करी माछ किया तऽ एहि दुआरे जे कहब जे गरीबोसभ दस टका बेचतै नहि ओकरोसभके दस टका हेतै नहि तऽ ओकरोसभके गुजारा कोना जेतै ताहि दुआरे हमसभ ओहनमेसँ नहि छी जे खएबे करी